जय झूलेलाल जेका बि सालनि में बदलाव थिया आहिनि ऐं उन्हनि में जंहिं तरहां संतुष्ट रहां ऐं उन्हनि खे ऐं सुञाणींदो बि आहियां हिकिड़ो जंहिंजो नालो आहे धीरू भाई अंबानी जेके पंहिंजे मोबाइल कढियो रिलायंस जीयो मोबाइल कढियो हुननि सां हिकु थियो की घर घर में मोबाइल पहुचा देस में तरक़ी थी ऐं मोबाइलनि सां उहो घर घर वञी करे हिकु घर सां ॿिए घर हिक देस खां ॿिए देसु सभिनीनि खे मतलबु हेतिरी संतुष्टी कम समय में मोबाइल ते ॻाल्हाइण जो मिल्यो ऐं माण्हू उन जो पूरो उपयोगु कयो वैसे पंहिंजे देसु में तरक़ी थी आहे पंहिंजे एरिये में तरक़ी थी आहे ऐं जेके माण्हुनि खे मोबाइल हलाइणु कोन ईंदा हुआ उन्हनि जे हथ में मोबाइल थमाए छॾियो ऐं सभु तमामु मतलबु जोरो शोरो सां मतलबु देस में तरक़ी थी आहे उन्नती बि थी आहे ऐं माण्हूं ख़ुशि थी विया जीअं मोबाइल घर घर पहुचण सां मोबाइल जे अंदरि संतुष्टी मिली वई हिकु फोन सां ॿियो फोन मतलबु घर घर मोबाइल पहुचाए छॾियो धीरू भाई अंबा अंबानीअ बिल्कुलु संतुष्ट थी विया जेको बि आहे हाणे मोबाइल सां एतिरी फेसिलिटी मिली वई आहे की भई घर घर वञी करे कंहिं बि हिक घर सां ॿिए घरु हिकु शहर सां ॿिए शहर तमामु सुठी तरह ॻाल्हाए थो सघे ऐं स्मार्ट फोन कढियो टच स्क्रीन फोन कढियो हीअ उन्नती जंहिं सां पंहिंजो देसु अॻियां वधियो आहे ऐं सभु माण्हूं ते हिक ॿिए सां संतुष्ट आहिनि जय झूलेलाल